नमस्कार बिहार में मधेपुरा ज़िले में भी अच्छी जगह भी है यहाँ पर मधेपुरा ज़िले में यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर हैं जोकि बहुत पुराने हैं बरसो से हैं सिंहेस्वर बाबा का मंदिर है जो भोलेनाथ की पूजा होती यहाँ पर सहरसा ज़िला सहेरसा ज़िले में भी यहाँ पर जो है काली मंदिर है एक जोकि नदी में है वह भी एक सहरसा संवरसा में रहता है तूर भी वहाँ पर भी वह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है जोकि पानी के अंदर है और आपको हो गया साइड में पूर्णिया ज़िला पूर्णिया ज़िला में भी पूणन देवी की मंदिर है वह मंदिर भी बहुत जानी पहचानी मंदिर है ज़्यादा पूजा ऊजा करने के लिए ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती है ढेर सारे भीड़ उमड़े हुए रहते हैं फ़िर आपको यहाँ पर हो गया सुपौल सुपौल ज़िले में सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाे है प्रसिद्ध है अभी दूध डायरी जहाँ से हम लोग दूध डयरी में दही का ज़्यादातर सेवन करते हैं और सोधा जो बनता है दूध कोल्ड क्रीम वह सब वहाँ पर भी मिलता है वहाँ पर बनता है वहाँ से सारे जगह हम लोग को सेलिंग होता है सुपौल ज़िले में और आस पास में फ़िर है अरड़िया ज़िला है अररिया ज़िला भी अच्छा शहर है ज़्यादातर हैं पर बड़े हैं वहाँ पर भी अच्छे अच्छे इस्कूल सब हैं पार्क हैं यह सब हैं सब चीज़ हैं सारी चीज़ वहाँ पर भी है आस पास में ऐसे ज़िले हैं ज़िले हैं जहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं इनमें से सबसे अच्छे ज़िले तो हमको अभी तक यहाँ पर मधेपुरा ज़िला ही पकड़ाता है क्योंकि यहाँ पर सॉपिंग करने में भी अच्छा होता है सारे ढेर साले मॉल सारे खुले हुए हैं जो हम लोग जाते हैं कपड़ा ओपड़ा करते हैं मार्केटिंग ओटिंग करते हैं यहाँ पर फल फूल भी मिलता है साइड में अच्छा अच्छा ढेर सारी चीज़ मिलता है